हाँ भैया नमस्कार हाँ भैया हमको जूता चाहिए था नहीं नहीं छोटे बच्चों के लिए भी चाहिए और अपने भी अपने लिए भी चाहिए अच्छा फार्मल सूज है साइज तो यही नौ दस नंबर लगता है नौ या दस नंबर अलग अलग तरह के ना जैसे जो हम लोफर लेते हैं वो सात आठ नंबर में हो जाता है और ये थोड़ा सा बड़ा लगता है नौ या दस नंबर में जो फार्मल सूज होता है नौ नंबर ना नहीं नहीं लोफर नहीं चहे चाहिए हमको ये वाला फार्मल सूज आठ नंबर हो जाएगा बढ़ियाँ है चमड़े वाला कि नार्मल कोई है मतलब रेट के हिसाब से सामान आप देंगे तो बच्चों के लिए अब बच्चों के लिए बच्चों की तरह चाहिए जो आते हैं अब उसमें क्या

हाँ हाँ चमड़े वाला ही चमड़े वाला ही शादी है तो थोड़ा ठीक ठाक चाहिए जूता रहेगा तो ठीक रहेगा ना

तो क्या रेट ओट है बच्चों वाला और हमारे लिए मतलब पाँच सौ से सात सौ के रेंज में मिल जाएगा यही ना तो कुछ डिस्काउंट है आपकी दुकान पर कि बस पूरा फुल पेमेंट पर मिल अच्छा पाँच परसेंट देंगे डिस्काउंट तो तो वो अगर उसका जो ये सोल नीचे का छोड़ देता है कभी कभी और अच्छे से अच्छे जूता लेके जाते हैं तब भी छोड़ देता है तो आपकी ऐसी कोई शिकायत नहीं ना

ऐसा कुछ नहीं है

अच्छा तो कब आएँ कि आपसे मुलाकात हो जाए और मिल जाएगा जूता अच्छा शाम को छः बजे तक खुली रहती है तो चार पाँच बजे आएँ तो मिल जाएँगे आप और फिर तो बच्चे को भी लेके आना पड़ेगा कि खुद अकेले आएँगे तो हो जाएगा अच्छा अच्छा हाँ तो हाँ ठीक है बच्चे हाँ फिर हमको दो तीन बार आना जाना पड़ेगा

चलिए तो ठीक हाँ हाँ हाँ चलो ठीक है भैया तब आते हैं कल परसों में